ہمارا اسلام ایک کافی اچھا مذہب ہے ہمارا اسلام کبھی یہ نہیں سکھاتا کہ ہمیں دوسرے مذہب کا ایک ڈس رسپیکٹ کرنا چاہیے یا اس کو کچھ کہنا چاہیے ہمارے اسلام میں یہ سکھایا گیا کہ ہمیں ہر ایک کی مدد کرنی چاہیے ہر ایک کی رسپیکٹ کرنی چاہیے جو اگر کوئی بھوکا ہے چاہے وہ کوئی سا بھی مذہب کا ہو تو اگر کھانا کھلانا چاہیے ہمارے اسلام میں کافی اچھی اچھی باتیں بتائی گئی ہیں افسوس یہ بات کہ ہم لوگ اس بات کو لیتے نہیں ہیں سیریئس اس پہ چلتے نہیں ہیں جو لیکن ہمارا اسلام ایک کافی اچھا مذہب ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ سب کی ایک رسپیکٹ کرنی چاہیے چاہے وہ کوئی شے بھی مذہب کی ہو کوئی کیا بھی ہو کوئی بھی ہو تو اسلام میں یہ سب چیزیں بتائی گئی ہے اور اسلام میں آج جو بھی ہو ہے اسلام جو ہے یہاں پہ اچھی طرح سے قائم ہو رہا ہے اور ایک اچھا طرح سے ہمیں اس چیزوں کو لینا چاہیے ہمیں دین پہ چلنا چاہیے جو ہمارے حجرت محمد صلی اللہ علیہ وشلم نے جو چیز بتائے ہیں اس پہ چلنا چاہیے ہمیں کوئی بھی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہیے جو ہمارے اسلام میں جو چیزیں منع ہے دارو شراب یہ سب چیزیں ہمارے اسلام میں منع کیا گیا ہے اور ویسے بھی وہ خراب چیز ہے ہمیں نہیں کرنا چاہیے سیون اس کا اور ہم